हाँ जी अरे वह हमारा एक प्रोजेक्ट का काम चल रहा है इस वजह से दिखाई नहीं देते अरे वह एक तालाब पार्क है उस के वहाँ गंदगी है तो उस का मीटिंग रखा हुआ है हम ने और एक तालाब है जी हाँ जी हाँ जी

हाँ जी जी जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी वह तो है हाँ जी हाँ जी है जी जी फिर वहाँ आप के वहाँ जैसे साफ़ सफाई करा देंगे उसकी उसमें गंदगी हो रही है उसको साफ़ करवा देंगे जो भी है पेड़ों को व्यवस्थित रूप से लगवा देंगे जिस से क्या है देखने जिससे देखने में भी वह सुंदर हो जाएगा और वह गंदगी है वह साफ़ हो जाएगी हाँ हाँ वह अच्छा मानते हैं जैसे कोई राहगीर पैदल जा रहा हो तो छाया भी मिल जाती है उन को बैठने के लिए हाँ हाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे ही धो लेते हैं हाँ हाँ हाँ सही है यह अवेयरनेस के लिए तो मीटिंग रखनी है तो फ़िर मैं गाँव के लोगों को अरेंज करूँ फिर हाँ जी ठीक है मैं कर दूंगा यह अरेंज और ऐसा करो आप अपनी व्यवस्था कीजिए देख लेना जगह जहाँ पर आप को उचित लगे और मैं गाँव के लोगों को अरेंज कर रहा हूँ ठीक है सर